जी हाँ प्रौद्योगिकी ने समाचार उद्योग की वर्तमान समय में बहुत मदद की है क्योंकि प्रौद्योगिकी के कारण ही एक रात में लाखों समाचार पत्र छपकर तैयार होना यह प्रौद्योगिकी कारण ही संभव हुआ है क्योंकि वर्तमान में लाखों हजारों समाचार पत्र एक रात में डेली प्रिंट होते हैं और वो बटते हैं लोगों तक तो एक रात में इतना समाचार पत्रों को छापना बिना प्रौद्योगिकी के बिल्कुल मुश्किल ही है और प्रौद्योगिकी के कारण ही हमने विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न समाचारों का कलेक्शन बहुत जल्दी कर लेते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हो रही घटना क्रमों के बारे में चलचित्र को भी हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाचार पत्र पर प्रदर्शित करते हैं और समाचार पत्रों में प्रौद्योगिकी के कारण ही हम विभिन्न तरीके की डिजाइन डाल देते हैं कि किस प्रकार समाचार पत्र हमारे ज़्यादा सेल हों और अच्छे लगें